ہاں جی جی مستری صاحب بول رہے ہیں ارے گھر بنانا ہے گھر میں ہم کو تھوڑا سا موڈیفائی کرنا ہے ہاں ہاں دی دیوار کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر کرنا ہے اور بالکنی میں تھوڑا سا موڈٰیفیکیشن کرنا ہے کچن میں کرنا ہے باتھ روم میں کرنا ہے کتنا اس کے لیے اسٹیمیٹ کیا لگے گا کیا خرچہ آئے گا کیا ہوگا بتائیے ذرا ہاں ادھر باتھ روم میں بنانا ہے تھوڑا سا اسپیس بڑھانا ہے اس کا ہاں تاکہ کپڑا اپڑا سکھائیں کچن میں بھی تھوڑا سا وہ تھوڑا سلیب وغیرہ دینا ہے اور جو سامان وغیرہ رکھنے کے لیے اور جو تھورا بہت اس میں موڈیفیکیشن ہوگا تو جب آپ آئیں گے تو بتائیں گے تھوڑا سا تین سے چار لاکھ کیا ریٹ ہے اس کا بھائی بڑا مہنگا بتا رہے ہو تیس روپئے تیس روپئے کے حساب سے تو تیس روپئے زیادہ سستا ہو گیا اس حساب سے تو تیس روپئے بہت کم ہو گیا بتیس روپئے اسکوائر فٹ

چلیے ٹھیک ہے آ کے دیکھ لیجیے ایک بار

ٹھیک ہے آ جائیے